गाय हइ ने हमरा हमरा गाय माय देलकै हने तऽ माय देलकै कमा कऽ खाय लए गाय बुझलकै बेटीके गाय दऽ दै छियै ने तऽ हमर बेटी वएह घास आर करतै आ गायके पोसतै ओना दूगो रुपैआ आमदनी होतै तऽ हमर बेटी ओहि घरमे रहतै हम तऽ कहलियै मायगे नहि लेबौ हम तोरे हियाँ रहबौ माय हमरा गाय जबरदस्ती दे देलकै देलकै ने तऽ गाय लेलियै तऽ गायके घास आर काटै छियै घास आर काटि काटि कऽ खियाबै छियै खियेलियै तऽ गाय गाभिन होलै तऽ नओ महीनाके बाद बच्चा देलकै नओ महीनाके बाद बच्चा देलकै तऽ दूध आर होइ लगलै चौदह लीटर दुध होइ रहै गायके होलै तऽ बियेलै तऽ चौदह लीटर दुध हौलै तऽ आरो धियो पुतोके घरमे खिया दियै एक लीटर कऽ आ तेकरबाद सेन्टरो दऽ दियै आर गाममे उठौना आर कोइ मांगै ने तऽ ओकरो आरके दऽ दियै पाइके तकरबाद दूगो रुपैयआ आबे लगलै तनी दुःख दूर भऽ गेल रहै घरवाला कम्बै कहियो कम्बै कहियो नहि कम्बै तऽ बुझियै कि गायके आमदनी होइ है तऽ ओ नहि ओते बुझाइ बुझै कि ओ नहियो पाइ दै छथिन ने तऽ मालो आरके पोसै छी कि तऽ पाँचगो बालबच्चा हइ तऽ रोटी भात चलै हइ के गायके चक्करमे आ गायके अपन आ बकरी एगो छियै रखले तऽ बकरी तऽ गाय तऽ नओ महीना पर बच्चा दै हइ आ बकरी छओ महीना पर दै हइ बुझली गाय से नीक हमरा बकरिये हइ बकरी ई लिए नीक हइ छओ महीना पर बकरी बिया जाइ हइ छओ महीना पोसऽ छओ महीनाके बाद बकरी बच्चा दऽ दै हइ ओहोमे कि दू कोनो कोनो बकरी दूओ दऽ देत कोनो बकरी तीनगो बच्चा दऽ देत आँय तऽ दू दूगो दऽ देलकै एगो खस्सी एगो पाठी तऽ खस्सीके नहियो तऽ पाँच हजार दऽ दै हइके बनिहाँ बच्चा भेल तऽ ओहोसँ चिक्कन भेल तऽ आठ हजार रुपा दऽ देलक आ पाठीके पाठी होत तऽ ओहए दू हजार तीन हजार पाठीके बच्चाके पाइ हइ तऽ बकरीमे बहुत फायदा हइ बकरीमे ई लिए फायदा हइ छोटा माल हइके कनहो ठोकियो देलक तऽ चैरि लेलक पेट भरि गेल आँइ आ गायमे कि हइ गायके तऽ दसो पहर गायमे दर्रा तब गायके ओते दूध होतै आ बकरीके कि हइ बकरीके तऽ रोटियो भात रहल तऽ अपन घर वाला खा पी कऽ छोड़लक ओहो दऽ देल ओहोमे ठीक है ठोइक देलक ओहोमे फायदा है आँय बकरीमे ओते खर्चा नहि हइ बकरी ठीक हइ बड़का माल से अच्छा बकरी हइ छओ महीना पर छओ महीना पर सालमे दूबार बकरी बिया जाइ हइ अगर दू दूइयेगो बच्चा दऽ देलक तऽ चारिगो बच्चा भऽ गेलै अगर पाँच पाँचे हजार दऽ देलकै तऽ अहाँके एक सालमे भऽ गेलै बीस हजार रुपैआ आमदनी आ गायमे कि हइ गायमे तऽ दुहली तऽ सेन्टरमे लेलक बाइस रूपये तैस रूपये दूध अब आब आब तऽ तनी एन्ने पैंतीस रुपैये लिए लगलै हँ आ नहि तऽ पहिले बाइस रूपये तैस रूपये आ गाममे बेचै है तऽ चालीस रूपये पैंतालीस रूपये आ के बकरी तऽ ओहिमे तऽ मेहनत जादे लागल आ बकरीमे तऽ कम मेहनत लागल बकरी तऽ किनहु रोडो अर के कात मे ठोइक दै छियै तऽ चैर ऊइर कऽ पेट भैर लै है आ पाइ होत रहै है कि